हैलो हैलो आप सैमसंग कंपनी से बोल रहे हो हाँ मेरी ए सी खराब हो गई है तो मेरे को ए सी सुधरवाना है तो आप कब तक आ जाओगे क्यों इतना क्यों कि मतलब वो हवा ही नहीं दे रही है ना नंबर बता रहे हैं उसमे नहीं वो आपकी नहीं वो आपकी कंपनी कि ए सी है मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक महीना पहले ही ले के गई थी और वो भी इतनी जल्दी खराब हो गई उसकी तो गेरन्टी भी मिलती है कि एक्स्ट्रा डेट की गेरन्टी होने तक आपकी ए सी खराब नहीं हो सकती तो हम खुद मतलब हम फिर बनवा सकेंगे तो आप आ जाइए एक बार देख लीजिए मेरा एड्रेस है दुजरा बिल्डिंग केनरा बैंक के सामने हाँ तो आप कब तक आप कब तक आ जाएंगे ये क्या जल्दी नहीं हो सकता तो आप और किसी को भेज दीजिए हाँ हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है पर आप और किसी को भेज दीजिए जो आ सके क्योंकि अभी गर्मी इतनी चल रही है और ए सी खराब हो गई है तो सोना भी मुश्किल हो रहा है हमारे बच्चे बच्ची भी हैं हाँ हाँ तो आप मुझे झल्दी बता दीजिए आपको जो भी है सर वगैरह आप उनसे बात कर लीजिए वो तो चार पाँच दिन हो गए मैंने बहुत बार कॉल ट्राइ भी किया था पर आपका कॉल नहीं लग रहा था पाँच दिन तो मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल नहीं लग रहा था इसीलिए अब लगा तो मैंने सोचा बोल दूँ तो आप पर पता नहीं वो पर पर आपको कॉल मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल नहीं लग रहा था अब लग गया तो फिर आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए अब पता नही क्यों नहीं लग पर वो जब अब ठीक ही लग गया कोई बात नहीं पर अब जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आ जाइए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है ठीक है फिर अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है